अच्छा आब पहिने अहाँ हमरा ई मतलब एकटा आर अहाँ हमरा सुझाव दिअ जे बी एन एम यू अहाँ कहलियै तऽ मतलब बी एन एम यू कऽ पहिने तऽ पूरा नाम कहियौ हम नहि समझलहुँ आ दोसर बात जे बीएनएमयूके अन्तर्गत जे छै ने अयबाक से कोन कोन कॉलेज दूटाके नाम कहियौ जे अहाँकेँ लागैया जे सबसँ नीक छलै जे ओहिमे हम एडमीशन करबा सकैत छी आकी ओहिमे नामाङ्कन करबा सकैत छी तऽ एहिना दूटा नाम कहु जे जे बहुत नीक छलै सहरसा जिलाके अन्तर्गत जे सुरक्षित छलै नीक छलै जतऽ पढ़ाइ बहुत नीकसँ होइत छलै जतऽ हर चीजके सुविधा अछि ओहि ओहिसबमे हम पूछि रहल छलहुँ अच्छा ठीक छै ठीक छै ठीक छै एक सेक्